میں ایئرٹیل کا سم یوج کرتا ہوں تین سو روپئے کا ریچارج کرتا ہوں میرے محلے والے سارھے تین سو چار سو کا ریچارج کرتا ہے کوئی ریلائنس جیو کوئی ایئرٹیل کوئی بی ایس این ایل ہر آدمی اپنا اپنا ریچارج کرتا ہے کوئی تینتیس روپئے کا ریچارج رہتا ہے کوئی سو روپئے کا بھی ریچارج کرتا ہے جس آدمی کے جیسا ہوتا ہے وہ آدمی اپنا اس حساب سے کرتا ہے ہمارے ایریا میں بی ایس نیل کا بہت ہی اچھا نیٹورک وغیرہ رہتا ہے